वास्को साकवाळें फोंडा कवळे राय रासय चिकले बोरये निवाडे मेस्तावडे खारव्या वाडे कासावलें माजोर्डा मोर्जे उतडा ठाण्यार तिठ्यार फातर्पा कलंगूट बोगदा सडा सावड्ड्या शिरोडा कुंकळे काणकोण बोमां डिचोले बिचोली मया पणजे शिरदोणां मिर्शे मागीर पेडण्यां पालये रायबंद्रा हरवळ्या पिलार नेवऱ्यां डोंगरेर शिवोले कुमारजुयां झुयार मिरामार बागा अस्नोड्या शिरगांव होंडा साखळी वेर्णां वागुर्म्या पाळये तांबडी सुर्ला म्हापशां बाणावले कोलवा दिवाडे आमोण्या हरमला कोरगांव माजोड्या कासावलें सुरावली साकवाळें दाबोली वागातोर बोगमाळो वळांत जांबावली धारबांदोडा धारगळी कुळ्यां शिगवां काल्या साकोडा नाविलीम नुव्या पिळेण मडकय कुंडय बाणस्तारी मार्डौल बार्देस रायबंदर शेळवण चांदोर चोडणां साळावलीम सांगेम मोले सेंट जसिंतो पोंगरवाळ तेरेखोल मांगूर हील चिकले कुन कर्यांमंडी काकोडा सावड्डे धडे कोरगांव वेर बेती वेऱ्यां बेस्तोड्या पटेमळ मिराबाग तिखाण्यार शिवोले सासना मड्डी कार्याय मड्डी वेळसांव बांबोली आक्षी मळ्यार माकाजन मोवळ्यां साकवाळें